बगुला आबै छै उड़ै छै बहुत खेत तेत जोतै लागै छै ओहिमे बगुला उड़ै छै बहुत अच्छा लागै छै देखैमे कीड़ा आओर खाइ छै उड़ै छै देखैमे बहुत अच्छा लागै छै मैना आओर ओ बुलै छै बहुत अच्छा लागै छै ओ देखैमे गरुड़ भी पानिमे आबै छै साँप पकड़ि लै छै ओ खाइमे दे खाइ छै देखैमे अच्छा लागै छै बड़का लोल रहै छै ओ देखैमे अच्छा लागै छै उड़ै छै से बढ़िआँ लागै छै देखैमे चिड़िआँ बहुत सुन्दरसे रहै छै देखैमे एकहकटा चिड़िआँ ओ अच्छा लागै छै देखैमे उड़ै छै तऽ बहुत बढ़िआँ लागै छै देखैमे बगरो घरमे खोँता लगबै छै ओ उड़ै छै तऽ देखैमे अच्छा लागै छै बगरो बहुत सा बगरो आबै छै घरहिमे खोँता लगै दै छै उड़ै छै देखैमे फुर्रफुर्र करै छै बहुत बढ़िआँ लागै छै देखैमे दानो दै छिए खाइलए खाइ छै देखैमे अच्छा लागै छै पक्षी पानिमे नहाबै छै ओ देखैमे सुन्दर लागै छै बहुत बढ़िआँ लागै छै देखैमे ओसब चीज पक्षी आओर गाछ आओरपर बुलै छै पक्षी आओर ओहोसब अच्छा लागै छै देखैमे कौआ आबै छै अङ्गनामे ओहो खाना खाइ छै हगिओ दै छै तऽ ओकरा गन्दा हगलका अच्छा नहि लागै छै देखैमे गन्दा लागै छै देखैमे ओ चीज आओर उड़ै छै तऽ अच्छा लागै छै देखैमे